नमस्ते दीदी

बताइए छुट्टी चार दिन के लिए मैम आपको शायद पता नहीं था कि आपके बच्चे नहीं बताए थे आपको कि इस समय इग्जाम चल रहा है तो मैडम जी अभी चल नहीं रहा है मतलब कल से शुरू हो जाएगा तो बताइए हम आपके बच्चों को छुट्टी कैसे दें मैम आप ही बताइए कि बस टिकट का पैसा बर्बाद होगा ना अगर बच्चे परीक्षा नहीं देगा पाएंगे तो उनकी तो पूरी साल के समय बर्बाद हो जाएगी नहीं मैम ऐसा नहीं हो सकता है ना अगर ऐसा मान लीजिए ठीक है हम कर देंगे तो उसको और मान लीजिए अगर ओर किसी बच्चों को होगा तो वो भी कहे वो भी बोलेंगे ना कि मैडम आप उनको अनुज और आसू को छुट्टी दें तो हमें भी दीजिए हमें भी जाना है तो हम क्या करेंगे बताइए ठी ठीक है मैम पीलीभीत रिज़र्व टाइगर पार्क बहुत ज्यादा दूर नहीं है ठीक है आप चले जाइए घूम लीजिए और बच्चे की परीक्षा जब हो जाएगा इग्जाम पूरा तो उसके बाद आप बच्चे को लेकर चले जाइयेगा फिर से तो ठीक है मैम सुबह बच्चे परीक्षा देने जाएंगे चले जाएंगे और उसके बाद आप तो दिनभर तब सब घूम कर आ जाएंगी शाम को बच्चे भी परीक्षा देकर आ जाएंगे ऐसे कर लीजिए नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता हैं आप पीलीभीत रिज़र्व टाइगर पार्क जाना चाहती हैं तो उसका टाइम क्या है वहाँ का गेट जो खुल मतलब वहाँ देखने जाएंगी तो वहाँ भी तो टिकट होगा टाइम होगा कुछ बताइए तो नौ बजे से एंट्री शुरू होती है तो बच्चों का परीक्षा तो दो बजे खतम होगा तो दो बजे के बाद आप चले जाइए नहीं बिना एग्जाम के हम नहीं कोशिश करवा पाएंगे नहीं नहीं हो पाएगा